میری کئی یادگار اور پیاری بچپن کی یادوں میں سے ایک حصہ وہ بھی ہے جب میں میرے دادا دادی کے ساتھ گرمی کی چھٹیاں گزارتا تھا وہ ہمیشہ گرم جوشی اور کھلی بانہوں سے میری خوش آمدید کرتے تھے اور میرے لیے لذیذ پکوان تیار کرتے تھے ہم ساتھ میں گھنٹوں باغوں میں گھومتے وہاں تتلیوں کا پیچھا کرتے انہیں پکڑتے پھر چھوڑ بھی دیتے پودوں کی دیکھ بھال بھی کرتے پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ان کی جوانی کے قصے اور شرارتیں مجھے سناتے جو ہمیشہ مجھے دلکش لگتی تھیں یہ یادیں میرے لیے خاص اس لیے ہے کہ میں میرے دادا دادی سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ بتائی ہر چھٹیوں کو آج بھی بہت دل سے یاد کرتا ہوں ان سے مجھے ہر طرح کی سیکھ بھی ملی انہوں نے مجھے سکھایا کہ زندگی کھل کر کس طرح جینا چاہیے اور لوگوں سے کس طرح نرمی سے پیش آنا چاہیے اور کس طرح اپنے آس پاس کے لوگوں سے مل جل کر خوش دلی سے رہنا چاہیے